جہاں تک میری اسکول لائف کی بات ہے تو ایکچولی اسکول میرے گاؤں میں ہی تھا اور تو جب میں چھوٹا تھا تین سال کا چار سال کا تو میرے بھائی نے میرے بھائی مجھے لے گیے وہاں اپنے ساتھ میں اور ایڈمیشن کرایا وہاں جا کے اسکول میں میں بہت چھوٹا تھا جاتے جاتے رونے لگتا تھا کبھی کبھی جاتا تھا بھاگ کے آ جاتا تھا پھر ایسے ہی ایک دو مہینے تک ایسے ہی رہا جاتا تھا آدھے گھنٹے ریتا تھا وہاں پہ رونے لگتا تھا یا تو پھر ٹیچر کال کر کے بلا لیتے تھے میرے پیرینٹس کو بھائی کو امی ابو کو یا تو پھر میں ہی بھاگ کے آ جاتا تھا گھر پہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میرے بھائی نے مجھےمیرے بھائی مجھے جو لے کے جاتے تھے پہنچانے کے لیے اسکول وہ لے جاتے وقت راستے میں دس بیس روپے دے دیتے لو کچھ کھا لینا پھر اس طرح جب میں اسکول میں جاتا تھا اور جب من نہیں لگتا تھا میرا تو میں باہر نکل جاتا تھا اسکول سے اور پھر وہ پیسے سے کچھ کھانے کے لیے باہر چلا جاتا تھا پھر اسی طرح کرتے کرتے چھ مہینے گزر گئے تو پھر پھر میرے دوست بن گیے چھو کچھ میرے دوست بن گیے میرے دوستوں کے ساتھ میں باہر نکلتا تھا گھومنے کے لیے تو اسکول کے باہر میں ہی ایک ندی ہے ندی ہے تو پھر ہم لوگ وہاں پہ چلے جاتے تھے ٹہلنے کے لیے چھوٹے بچے تھے گھومتے گھومتے ادھر چلے جاتے تھے اب جا کے سائڈ میں دیکھتے تھے یہاں پہ مچھلی پکڑتے تھے مینڈک پکڑتے تھے چھوٹے وہاں پہ کھیلتے رہتے تھے تو اس طرح کرتے رہتے تھے اور اسکول میں سب ڈھونڈتے رہتے تھے کہاں چلے گیے کہاں چلے گیے بچے ہم لوگ ادھر گھومنے چلے جاتے تھے پھر وہاں سے گھوم کے آتے تھے کلاس میں تھوڑی دیر بیٹھتے تھے پھر چھٹی ہوجاتی تھی اسی طرح پھر ہم لوگ گھوم گھام کے واپس آجاتے تھے گھر پہ پھر جب اسی طرح جب میں سیکنڈ کلاس میں پہنچ گیا تو اس اس وقت پہ مجھے تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھ میں آنے لگیں پڑھنے لگا اس طرح کرتے کرتے پڑھنے گیا ہیبٹ ہونے لگی پھر میں ہمیشہ جانے لگا کلاس پابندی سے کرنے لگا وہاں پہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا تھا پھر وہاں پہ انگلش پڑھنے لگا پھر اور ہندی اردو میتھس سب اسٹارٹنگ سے بیسک سے پڑھنے لگا اور مجھے یہ سب چیزیں بہت انٹریسٹ بھی ہوتا تھا مجھے انگلش سیکھتا تھا بہت بہت اچھا لگتا تھا انگلش میں بات کرنا مجھے انگلش سی انگلش سیکھنا تو پھر دھیرے دھیرتے کرتے کرتے بہت انٹریسٹ میں پڑ گیا پھر میں بہت اچھے سے پھر میں وہاں پڑھائی کرنے لگا پھر وہاں سے بھاگ کے نہیں آتا تھا اور میری فیملی بہت خوش تھی جب کمپٹیشن اس طرح کرتے کرتے آگے میں ففتھ کلاس میں پہنچ گیا تو وہاں وہاں پہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا کمپٹیشن ہوتا تھا میں ہر کمپیٹیشن میں حصہ لیتا تھا اور پارٹیسپیٹ کرتا تھا اور بہت محنت سے پڑھتا تھا اور اس طرح میں نے کئی کمپیٹیشن جیتے اسپیچ کی انگلش کی اسپیچ کی میں لیکچر جیتے پھر کوئیز کمپیٹیشن جیتے تو اس طرح میں نے وہاں پہ بہت سارے کمپیٹیشن جیتے اور محنت سے پڑھنے بھی لگا کیونکہ جو ٹیچر تھے وہاں پہ بہت پیار سے پڑھاتے بھی تھے جب کوئی ڈاؤٹ ہوتا تھا کچھ جب بھی کوئی ڈاؤٹ ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے اور وہ بہت اچھے طریقے سے بتاتے تھے بالکل نہیں ڈانٹتے تھے تو میری دوستی ہوئی ایک طرح سے جو ٹیچر تھے وہ میرے دوست بن گیے تھے بالکل دوستی کی دوستی ہوگئی تھی ہمارے درمیان اور بہت اچھے سے پڑھاتے تھے سمجھا سمجھا کر اور اس لیے بھی اچھا لگتا تھا تو ڈر نہیں لگتا تھا پڑھنے میں بھی اور کچھ بھی پوچھنا ہوتا تھا ہوتا تھا تو پوچھ لیتا تھا میں آرام سے بالکل تو اس طرح سے پڑھتے پڑھتے میں پھر وہاں سے اپنی اسکولنگ کرلی کمپلیٹ کرلی ٹینتھ ٹولیتھ کر لیا جب اور بڑا ہوا تو پھر ہسٹری وغیرہ میں مجھے بہت انٹریسٹ گیا پھر ہسٹری نئی نئی چیزیں انڈیا کے بارے میں جاننے کا موقع ملا پھر میں نے سب ہسٹری پڑھی یہ دیکھا کہ اپنے ہندوستان میں کیسے کیسے لوگ آئے کن کن لوگوں نے راج کیا حکومت کیا اور کیسے کیسے ہندوستان غلام بنا پھر کب آزاد ہو گیا کیسے آزاد ہوا ہسٹری پڑھنے میں مجھے بہت دلچسپی تھی شروع سے جب میں آیا ٹینتھ میں تو اس طرح ہسٹری پڑھنے پڑھنے لگا اور میرا انٹریسٹ اور پڑھائی میں بہت بڑھتا گیا دھیرے دھیرے پھر میں نے وہیں سے ٹینتھ کیا اور ٹویلتھ بھی کیا پھر اپنی پڑھائی پوری کملیٹ کرلی میں نے وہاں سے